मेरा विचार यह है कि यू एफ़ ओ जो है मैंने उसके बारे में खबरें पड़ी हुई हैं लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं है और एलियंस भी इसी प्रकार हैं जिसे मैंने वर्तमान में कभी देखा नहीं है तो मैं इन पर विश्वास नहीं करती हूँ और हमारे ब्रह्मांड में आठ ग्रह हैं और आठ ग्रह में से पृथ्वी है जिस पर हम जीवन यापन करते हैं वहाँ पर जीव जंतु मानव आदि सब अपना गुज़ारा करते हैं और ग्रहों में सबसे बड़ा ग्रह हैं जो बृहस्पति है और जहाँ पर अभी जीवन यापन करना सम्भव नहीं है और चंद्रमा है जहाँ पर अभी हमने चंद्रयान तीन का लक्ष्य पूरा किया हुआ है तो यह सभी ग्रहों के बारे में मुझे जानकारी है